जीअं त साधू वासवाणी हॉल में ऐं संगीत समाह जो प्रोग्राम रखियल आहे उते तव्हां सभु कहिड़े हिसाब सां हलंदा ऐं हुते टिकिटूं रखियल आहिनि त मां टिकिटूं कढायां की तव्हां सबु ॼणा गॾु ऑनलाइन कढाईंदा उहो तव्हां मूंखे ॿुधाईंदा त ओहिड़े हिसाब सां पाण टिकिटूं कढायूं ऐं उते पाण सभु ॼणा गॾजंदासीं जंहिंखे जीअं स सहुलियतु हुजे उहो ओहिड़े हिसाब सां टिकिट कढाए जंहिंखे ऑनलाइन खपे त ऑनलाइन कढाए जंहिंखे खपे त हुते हली करे कढायन उनमें पाण सभु ॼणा गॾजंदासीं संगीत समारोह में ऐं मौज कंदासीं जीअं जंहिंखे सो हुजे ओहिड़ी ओहिड़े हिसाब सां टिकिट कढाए करे पाण साधू वासवाणी में प्रोग्राम कंदासीं संगीत में हलंदासीं